अरदाबावथ' आङो अरदाबावनो बाहायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आङो अरदाबाव बाहायो माने अरदाबखौसो आं मोजां मोनो गेसआथ' प्राय नै मैया दाख्लैनिसो होनजायो जोङो दासिमबो बाहायब्लाबो आं गेसखौ बांद्राय बाहायनाय जाया बिदिनो साहा आरि फुदुंनायफोराव बायदिसिना फिसा फिसौ संनायावल' बाहायनाय जायो माने मोनफ्रोमबो हाबायावनो आङो अरदाबखौ बाहायनाय जायो आरो मानो होनोबा अरदाबाव संनाय बायदि गोथाव जाया साबसिन जायो संनायाव आरो जानायावबो मोजां जेबो प्रब्लेम जाया जेनेबा दाथ' गेसफोराव संनायफोराव बायदिसिना प्रब्लेम जानाय खिन्थायो गेस जानाय मानाय खिन्थायो दा जों ओंखायनो अरदाबखौसो मोजां मोनो आरो अरदाबखौनो फ्राय बाहायो संनाय खावनाय गासैबो जोङो सानफ्रोमबो सिखोन साखोनै दोननानै लेरफा लेरफा लेरनानै जोङो मोजाङै दोननांगौ अरदाबखौ आरो बे अरदाबावनो जोङो ओंखाम ओंख्रि सानफ्रोमबो संनाय खावनाय बायदिसिना खामानि जिखि जाया फुंनिफ्राय सानसेनि संनाय खावनाय मोनफ्रोमबो खामानियाव जोङो अरदाबखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बे अरदाबावनो जेरै जोंहा साबसिन जायो बाथोन जानाय बानलु बाथोन जानायफोरावबो जोङो बानलुआ जोङो एवनायनिफ्राय सावनायाव अरदाबाव सावनाया साबसिन जायो अरदाबाव जोङो हाल्था थुनानै सावनाय जेरै सामब्राम बाथोन जानोब्लाबो सामब्राम जोङो अरदाबाव मेनाय आलु बाथोन जायोब्लाबो जोङो आलुखौ अरदाबाव मेनो हायो मेनानै सावनानै जोङो आलु बाथोनखौ सिफ्लेयोबा गोथावसिन जायो जेरै बानलु बाथोनाबो बिदिनो हाल्था सुनाय सावनानै जोङो देयोबा गोथावसिन जायो आरो गेसफोराव एवनायनिफ्राय मानायनिफ्राय जोङो एबा सारायफोराव संनायनिफ्राय एवनायनिफ्राय जोङो अरदाबाव सावनानै देयोब्ला गोथावसिन जायो आरो जायखिजाया ओंख्रि नार्जि ओंख्रि अनला ओंख्रि संनायफ्रावबो जेरै नार्जि संनायावबो जोंहा गोबाव सम नांगौ इसे बे नार्जि ओंख्रि संनायावबो जोंहा अरदाबावबा जोङो गोसो बायदि संनो हायो आरो नाथाय गेसावबा जोङो मा जायो गेसाव जोङो मोजां जाया जाया मोजां गोदौनो मोना मोना मोनो बेनिखायनो अरदाबाव जोङो गोसो बायदि अर सुनानै बन होनानै जोङो संनो मोजां मोनो आरो नार्जि ओंख्रि अनला ओंख्रिफोराबो अनला ओंख्रियाबो बिदिनो जोङो गोसो बायदि गोदौनाय गोसो बायदि संनाय गोसो बायदि जों संनो हायो आरो गेसआवबा माने जोबसि जोबसिबो जायो माब्लाबा जोबसिगोनदां गोबाव थांथारबाय बिदि जायो आरो दा जोङो अरदाबावबा जोंहा जेब्लाखि मोना जों गोसो बायदि अरखि होनानै बन होनानै मोन्दो मोन्दो गोसो बायदि जोङो संनो हायो आरो ओमफ्राय ओंख्रिफोराबो गोथावसिन जायो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि जिकुनु ओंख्रि जाया जेरै थास' बिसं मा बिसं जायखिजाया संनायफोराव जोङो फ्राय ओंख्रिफोरानो बा बेदर फिसा ना जोङो अरदाबाव साबसिन मोनो आरो गेसआव संनायखौ जोङो मोजां मोना दा आङो अरदाबावनो बाहायो फ्राय अरदाबानो फ्राय अरदाबावनो बाहायो आरो जोङो गासैखौबो जोङो अरदाबावनो संजोबो जिखि ओँख्रि जाया जिखि ओंखाम जाया जोङो बेवनो संजोबनाय एवजोबनाय जायो आरो जेरै जोङो बाथोन बुथोन एवोबाबो जोङो माने अरदाबाव होआबाबो जोङो सावाब्लाबो जोङो सारायफोराव होनानै जोंहा गोसो बायदि एवनो हायो बिदिबो जों जानो हायो ना एवनाय मा एवनाय गोसो बायदि माने ना एवनायफोरावबो जोङो अरदाबावबा एसे साबसिन जायो आरो ना एवनाय बेदर एवनायफोराथ' अरदाबावनो साबसिन जाखायो माने गेसाव सङोबा जोङो माने बोरैबाबा मोनामनाय मानायबो मोनलायलाङोसो आरो बा जाबाय थायाबा अरदाबाव गोसो बायदि संनाया जोंना साबसिन जायो दै फुदुंनाय मा फुदुंनाय दैफोरखौबोथ' जोङो गेसाव फुदुंजोबनो हायाना मानसि बुर्जानि लोंनाय जोङो अरदाबाव गोसो बायदि फुदुंनानै दोनखानो हायो आरो दै फुदुंनाय मा फुदुंनाय जों बेखौ खालामनो हायो दा गोसो बायदि जेरै मोनो एरैनो जोंहा अरदाबावबो फुनो हायो जोङो अरदाबखौ जेब्लायबो सिखोन साखोन दोननांगौ जोङो लेरफा लेरफा फोसाबनानै दोनबाय थानांगौ सिबस्रां मास्रां खालामबाय थानांगौ अब्लानो जोंनि अरदाबफोरा माने जेबो जाया गला गलि दोननो नाङा सम सम लिरनांगौ सिबस्रां हस्रां खालामनानै जोङो गोसो बायदि साफायै लाखिनांगौ जोङो सिखोन साखोन खालामनांगौ दो साराय जेरैबायदि दाथ' दानि मानसिफोरा मा अरदाबाव संनो बायो मैला नाङो आखाइआव हांगार नाङै साराय थौ हांगार नाङो मान्जिनो बायो आसुगुर मैला हाबो बायदिसिना होननानै दा माने अरदाबखौनो बायो दानि हिनजावपोराथ' माने अरदाबखौ बाखायोआनो मैला मान्जिनांगौ मानांगौ हाखु दाखु बिदि होनना बुङो सानसे साननै गेस गैयाबानो अरदाबाव ओंखाम संनो बायो दा जोंथ' अरदाबावसो मोजां मोनो माथो अरदाबावसो साबसिन जायो ओरै दानि मानसिफोरा माने बांद्राय माबा नालाय हांगार मैला नांजानो बायो आखाइ मान्जिनो बायो बेनिखायनो माने अरदाबखौनो बानाय फैयो आरो बिसोरनाव सानसे गेस गैयाबानो ओंखामखौनो संनो बायो बेबायदि साहाफोर एसे फुदुंनांगौबाथ' फुदुंखालासो थिग बेबायदिनो माने गेसआव साहा फुदुंनांगौ होनबा एसे सोरबा आवगायगोन किन्तु अरदाबावबाथ' अर जलायनांगौ मा नांगौ माला दुंनो माला मोननोसै नांगौबा साहाखौनो लोंला बिदि जागोन आरो दा सोरबा सोरबा फैयोबा बिदिनो दाथ' आंहा अरदाबावसो बांसिन बाहायखायो नालाय मानसिफोरा माने आंखौ दासिमबो गेस लाया होननानै मिन्थियो आरो आं गेसखौबो इसे गिखायोबोमोन नालाय दा ओरैबायदि होनबावो सोरबाबा अरदाबाव फुदुंगोन ना गेसआव फुदुंगोन होनबावो आरो साहा फुदुंनो होनबा ओमफ्राय अरदाबाव फुदुंगोन होनबाथाय लोंखाला माला दुंनो माला मानो जायो जोंहाथ' माथो अरदाबावसो साबसिन जायो बेबायदि आरो सोरबा दा मा होनबावो दानि मानसिफोरा अरदाबाव साहा फुदुंबालायनो उखुन्दै मोनामो बेबायदि होनना बुङो जोंथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों माथो रावबो बिदि खिन्थाफेराखै जोङो माने अरदाबखौनो साबसिन मोनो साहाफोराबो माने अरदाबाव बोरैबाबा गोथावसिनसो जायो ओमफ्राय गेसनि साहा फुदुंनायपोरा माने एसे साल्दांसो जानो नागिरो आरो बारा माबा जाया भाग जाया अरदाबावबा नों गोसो बायदि गाइखेर फुदुंनानै सिनि साहा होनानै नों गोसो बायदि दुंहोनानै लोंनो हायो आरो गेसआवथ' माने दसेनो गोदौबानो दसेनो दुंनाय बायदि मोननोसै साहाफ्रा भाग जाला बेबायदि